हैल्लो नमस्ते और क्या हाल ऐ अस वी ठीक हां स्कूल गै हां जी दस्सो केह् कम्म हा हां

कोई नी ले लैयो लीव

नेईं तुस इस्सी कल भेजूड़ेओ नी लीव लेइयै स्कूल ते मेरे साइन कराने फ्ही मैं हां किन्ने दिनें दी छुट्टी चाहिदी चार पंज दिन चार पंज दिन फ्ही नुआढ़ा बड़ा सिलेबस पिच्छे रेही जाना यार

हां दो त्रै दिनें दी ले लैयो चार पंज दिन दी मुश्किल गै फ्ही

हां तुसी एप्लीकेशन लिखियै भेजूड़ेओ फ्ही ओह् मिगी दस्सी लैन ते फ्ही गै थ्होनी छुट्टी वर्ना इ'यां घट गै दिन्ने होन्ने अस बच्चे बच्चें दा सिलेबस कवर नी होंदा ऐ ते फ्ही इंदे टीचरें मुश्कल पेई जंदा

ए ठीक ऐ